जे को बि माण्हू पंहिंजी गायकीअ में सुधार करणु चाहे थो या हुनजी शुरूआत करणु चाहे थो हुनखे मां पहिरीं सलाह इअं ॾींदुमि त जे के बि सा रे गा मा जा अलंकार आहिनि आकार आहिनि उन्हनि जो सुबुह ऐं शाम ॿ टाएम ज़रूरु रियाज़ कनि हुनते ही सॼो तव्हांजी गायकीअ जो आधार ऐं वधार रखे थो हुनखां ही तव्हांजी गायकीअ जो सुधार ईंदो जीअं जीअं तव्हां हुनखे कंदा रहंदा तीअं तीअं तव्हांजी रियाज़ वधंदो तव्हांजी रेंज वधंदी तव्हांजो कॾहिं बि आवाज़ु कटिजंदो न ऐं हमेशह तव्हां हिक सुर में ऐं ताल में ॻाइण जी आदति ईंदी तंहिंखां सवाइ तव्हांखे ॿिया बि टाइम ॾियणा पवंदा जंहिं में तव्हां ॻायण जो बि रियाज़ कयो सिर्फ़ु अलंकार आकार खां सवाइ हार्मोनियम ते बि तव्हां उन्हनि जी प्रेक्टिस कंदा कुझु गीत संगीत ॻाईंदा त जंहिं खां तव्हांखे ख़बर पवंदी कि असां किथे पहुता आहियूं ऐं असांखे अञा केतिरो सुधार करिणो आहे जीअं जीअं तव्हांजी गायकीअ में सुधार ईंदो तव्हांखे ख़बर बि पवंदी ऐं तव्हां हुन रस्ते ते थोरो अॻियां वधंदा रहंदा अहिड़े ई तरह तव्हां ॿिया बि जे के बि गायक जा आहिनि उन्हनि ते पंहिंजी रियाज़ चालू रखंदा ऐं अॻियां वधंदा रहंदा